जी जी बोलिए कौनसा कपड़ा लेना है आप वह वह उसमें आपको थोक में खुद ही बेचने के लिए लेना है आपको बेचने के लिए लेना है आपको कौनसा कपड़ा लेना है आपको उसमें वह सब वह क्रेप टॉप यह सब है जो हैं वह पंद्रह सौ दो हज़ार चार हज़ार सब रेट का है आपको फ़िर माल जो आपको सैंपल भेजा जाएगा आप उसमें से जो सिलैक्ट कीजिएगा वह दाम से आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा वह लहंगा वह दो हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार कम सम क्या वह दो हज़ार से कम का तो है ही नहीं वह थोड़ा कम हो जाएगा जब माल पूरा जाएगा ना वह आपको बेचने के लिए लेना है तो फ़िर थोड़ा कम हो जाएगा लहंगा भी वह दस हज़ार पाँच हज़ार वह एकदम नॉर्मल है वह पाँच हज़ार से है दस हज़ार बीस हज़ार जितना आप बढ़िया वह डिजाइन पसंद कीजिएगा फ़िर वह आपको माल जाए हाँ थोड़ा कम हो जाएगा उसमें यह नहीं है थोड़ा कम हो जाएगा धोती पाँच सौ छः सौ रुपये में आते हैं जी कम सम उससे कम तो है नहीं कोई जी जी मिल जाएगी सब कुछ आपको मंगवाना है क्या जी जी किस तरह का आपको कपड़ा चाहिए तो मेरा क्वालिटी कपड़ा का जो है न वह बढ़िया क्वालिटी का जो है इसीलिए आपको महंगा महंगा बता रहे है आप को किस क्वालिटी का कपड़ा चाहिए आपको किस टाइप की धोती चाहिए यह बताइए आपको किस टाइप की धोती चाहिए अच्छा लीजिएगा तो तो महंगा पड़ेगा ही उसमें दो तीन लीजिएगा तो उसमें महंगा ही पड़ेगा ना सामान अच्छा लीजिएगा तो फ़िर महंगा ही पड़ेगा ठीक है आप आइए दुकान पर फ़िर ले लीजिए जो आपको पसंद पड़ेगा वह ले लीजिएगा जो आपको पसंद पड़े वह ले लीजिएगा ठीक है ठीक